میرے بھائی بہن ہیں اور میری دونوں سے ہیبٹس ملتی ہیں کیوں کہ جینس تو ایک ہی ہیں ہمارے اندر اور میرے بھیا میں ہم لوگ ساتھ میں بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں کیوں کہ ہم لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور میری بہن سے تھوڑی سی زیادہ ہیبٹ ملتی ہے کیوں کہ کہیں جانا ہو تو میں اپنی بہن کو لے کے جاتی ہوں ہمیں بھوک ساتھ میں لگتی ہے ہمیں ڈرائینگ کرنے کا شوق ہے اور میں میری بہن اور مجھے پڑھنے کا شوق ہے ہم دونوں ساتھ میں پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں اگر کچھ ہماری جو پسند سیم ہے مجھے اگر کچھ پسند آیا تو وہ اسے بھی پسند آئے گا اور ہماری اوپینین سیم ہے اور میرے بھائی جان کے ساتھ میری بہت اچھی مطلب بہت اچھی دوستی ہے ایک طریقے سے کیوں کہ میں اور میرے بھائی بھی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ میری ملتی جلتی ہے کچھ کچھ معاملات ملتے جلتے ہیں جیسے کہ بھائی جان کو موویز دیکھنا پسند ہے تو مجھے بھی موویز دیکھنا بہت پسند ہے جب بھی میں بھائی جان کے ساتھ مووی دیکھتی ہوں مطلب جب بھی میرے بھائی جان مووی دیکھتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ مووی دیکھتی ہوں اور رہی مختلف کی بات تو تھوڑا بہت میرے بھائی مجھ سے مختلف ہیں وہ تھوڑے شانت ہیں میں بہت زیادہ بولتی ہوں اور بھائی جان چپ رہتے ہیں وہ صرف ٹائم پہ بولتے ہیں جب انہیں بولنا ہو پوائنٹ کی بات بولتے ہیں میں بس بولتی رہتی ہوں اپنی بہن کے ساتھ اور دونوں بھائی بہنوں سے بہت اچھی دوستی ہے میری اور میں بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ رہنا